میں نے پچھلے سال اپنی پڑوسن کو چھت پر ایک چھوٹا سا باغ بنانے میں مدد کی تھی میرا تجربہ بہت اچھا تھا میں نے اس کو مشورہ دیا کہ روزانہ ہر ایک پودے میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں اور پندرہ دن کے وقفے پر ہر ایک گملے میں بکری کی میگنی اس میں ڈالیں یہ کھاد کا کام کرے گی اور یہ قدرتی بھی ہے یہ بھی مشورہ دیا کہ جو پتے سوکھ جائیں اس کو گملے میں ڈال دیں یہ بھی کھاد کا کام کرے گی آج ان کا چھوٹا سا باغ ہرا بھرا ہے اور اس میں خوشبودار پھول نکلتے ہیں